जैकेट लेलहुँ मार्केटसँ बौआके लिए देखयमे तऽ बहुत सुन्दर लगलै खरीद लेलियै कहलियै कि हँ बच्चा पेन्हत तऽ बहुत अच्छा लगतै तऽ लेकिन एतना बेकार पेन्हलकै एतना बेकार ठहरि गेलै एतना बेकार जे दुइए तीने दिनके बाद एकदम लगलै तेनाकि से पूरा रङ्ग भागय लगलै पूरा उखड़य लगलै चेन भी टूटि गेलै एकदम बेकारसँ बेकार पकराय गेलै कोइ कामके नहि ओ जैकेट रहलै तऽ ई एतना बेकार ठहराय गेलै हम तऽ सोचलहुँ कि जे एकदम अच्छा छै बढ़िआँ छै बहुत ही अच्छा पेन्हतै एहन तऽ बहुत अच्छा लगतै देखयमे तऽ बहुत सुन्दर रहय लेकिन बेकार ठहराय गेलै रुपैओ लागि गेलै रुपैओ खर्चा भए गेलै लेकिन चीजो हमरा अच्छा नहि होलै कऽ जे दू गो रुपैआ लगबै छै तऽ कहै छै कि से देखि कऽ ल् रुपैआ लगबै छै कि जे हँ देखयमे अच्छा छै तऽ चीज भी अच्छा होतै चीज भी अच्छा होतै ई खरीद लै छियै दू पैसा बेसिए लगतै लेकिन चीज तऽ हमरा अच्छा होतै ने लेकिन ओ एहन बेकार भए गेलै हन जे रुपैओ लागि गेलै जादा लेकिन जैकेट भी हमरा ठीक नहि ठहरयलै जैकेट भी हमरा गेलै बेकार एकदम ठहराय जे जैकेटके हमरा फेरोसँ